नमस्ते नमस्ते मैम बताइए क्या काम है आपका जी मिल जाएगा कौन सा लोन कौन सा हाँ तो कुछ आपको जमानत के रूप में क्या है सोना आपको सोने पर लोन चाहिए जी मिल जाएगा कितना लोन चाहिए आपको सात लाख तो सोना कितना आप देंगी जमा करेंगी सिक्योरिटी के रूप में कितने ग्राम जमा करेंगी आप पाँच ग्राम तो इसमें नहीं हो पाएगा दो लाख का तो मिलेगा पाँच ग्राम सोने में कितना

एक सौ तीस ग्राम जमा करना पड़ेगा आपको एक सौ तीस ग्राम सोना जमा करना पड़ेगा आधार काल पर उसके साथ होगी एक फोटो आधार काल सारे डॉक्यूमेंट के साथ आना होगा हाँ तो आपको मैम थोड़ा सा ही क्या लोन में इतने थोड़ी कम हो सकता है बैंक ही देगी हाँ तो बैंक देगी आप यह है थोड़ा ब्याज के साथ ज़्यादा दिन में आप लॉन जमा कर सकती हैं बैंक नहीं न दे सकता है लोन पर साढ़े नौ बजे आप आइए एक आधार काल कि फोटो कॉपी और ओरिजनल दो फोटो और एक लोग गवाही के लिए ठीक ओके मैम ओके ओके कल आइए